आमच्या गांवांतल्या समाजाक भोंवतना आमकां मेन जो आडखळो येता तो म्हणजे रस्त्याचेर रस्त्याचो रस्त्यार हांगा भोंवपाचें ना वता थंय फोंडकुले पडले आसतात पावसाच्या टायमार तर तुवें गाडी काडपाचीच ना गाडी समजय तुजी मोडलीच म्हणीन पळोवपाची दोन दीस गाडी जर तुवें रस्त्यार चलयली तिसरे दीस तुजे कामार येता अशें रस्ते आमगेले बऱ्या पैकी जाल्ले आसात गोवर्नमेंटान करून दवरलले आसा जर लोकांनी रिकवेस्ट घातल्यार सुद्दां गोवर्नमेंट ताजेर काना मनार कांय घेना दुसरें म्हणल्यरा तें हांगा गार्बेज जी आसा ती रस्त्यार वत वत कडेन उडयल्ली आसा ती डस्टबिना उडयल्ली नासतना लोकांनी काडून रोस्त्यार उडयल्ली आसा ते कचरो जो आसा तो वाऱ्याचेर उडून कोणाच्या घरांत वता कोणाच्या दुकानान वता कोणाच्या आनीक खंय वता गार्डनान वता अशें करून वता तोच करचो जो आसा आतां आमचो गोरवां जीं आसात तीं खातात पेटे सुणे माजरां हीं सगळीं तीं कचरो जो आसा सोडून वता सोडून वता उडयतात आनी ज्या कचऱ्यांत जी घाण जी उडयल्ली आसता ती सगळी भायर सगळ्याक पसरता त्या प्रमाणें हो कचरो खंयय पडटा न्हंयेंत पडटल्या कारणान हो कचरो न्हंयेच्या व्हाळ हेच्यान व्हांवून येता आनी तो दर्याची देगां जीं आसात आमची तीं सगळीं पो दुशीत करून वयतात तिसरें म्हणल्यार आमचें हांगा छ झाडां जीं आसात बरी बरी झाडां जागे जे आसात ते बऱ्या पैकी कट करतात ही झाडां म्हणटात की आमचे प्राणवायू आनी ह्या प्राणवायू झाडांकूच मारून उडयले जाल्यार आमचें आतां कशें जावपाचें लोकांक ना ना तरेच्यो दुयेंसां जातात आनी आमचें हांगा आसून सुद्दां लोक जे आसात झाडां मारून उडयता झाडां झाडां मारून व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो बांदतात रुमाक लोकांक रावपा खातीर घरां बांदतात फ्लॅट बांदतात तिसरें म्हणटात ते वता वतात आमचे उदकाचे पायप रस्त्यांनी फुट्टा आनी हें पायप जे आसा तेंं डिपार्टमेंटाचे जे लोक आसात ते एक म्हयनो जालो दोन म्हयनो जाले तीन म्हयने जाले सुद्दां काना मनार घेना हे कम्पलेनी घेनांत कानाचेर तें उदक जें आसा तें लाखो लिटरांनी जें आसा तें रस्त्यार वाया वता आनीक लायट तिसरी म्हणटा ती चवथी म्हणटा ती लायट लायट हांगाची पावस पडलो की म्हणपाचें लायट येता वता म्हणल्यार एक मातसो वारो सुद्दां गेलो जाल्यार लायटीचो डांस चालू अशेंच तरेचे परिस्थिती आमकां सद्याक आमच्या गांवा भावांक गांवांतल्यान आमकां आजू बाजू भोंवतना एक दिश्टी पडटात